हेलो हाँ जी जी हाँ आपको मिठाई चाहिए कृपया आप बताइए कि आपको कौन सी मिठाई चाहिए हमारे यहाँ बूंदी के लड्डू काजू कतली बेसन के लड्डू और इमरती है जी कृपया कर के बताइए कि कितना कितना करूँ एक किलो आधा किलो और आपका नाम आदित्य आपका फ़ोन नंबर और आपका पता और सर हमारे यहाँ दिवाली का ऑफर चल रहा है अभी छूट दे रहे हैं जी अधिक के ऊपर ख़रीद पर और सर आपका बिल बना है बारह सौ रुपये का जिस में सर आपको दो सौ रुपये छूट दी गई है जी सर तो मैं आपके इसी पते पर भिजवा दूँ जी सर धन्यवाद